असांजे आसे पासे भॼन मंडली आहे जेके मौक़नि मौक़नि ते वञी करे भॼन कीर्तन कंदियूं ऐं माहौल खे भक्ति मए करे छॾींदियूं आहिनि चाहे उहा नवरात्री हुजे शिवरात्री हुजे हनुमान जयंती हुजे रामनवमी हुजे या ॿिया बि कोई बि फ़ंक्शन हूंदा आहिनि त हुते हिकु जॻह ते इकट्ठा थी करे पोउ हुन ई घर में वेंदियूं आहिनि जाते उहो कीर्तन या भॼन थिअणो आहे ऐं घणो करे हो हारमोनियम ढोलक ढपली ऐं खरताल इस्तेमालु कंदियूं आहिनि